हेलौ ओइ गनेश नोङो सिआइटि आव मोनफैबायमोन दा आङो दरखंआवनो दङमोन आं माथो नोंखौ नुवासै नों बबेथिंजाय थाहैखो ना नों सिङावसो हाबलांथारबाय नामा आङो दरखंआवनो दङ आंखौ दरखंआव लांफैदो